सर अहाँके की कथि कथि स्कीम छै सर सर हम सर सर सर हम ग्रामीण बोल रहल छी पवन पटेल ग्राम कुआरि मदन

अहाँके हँ सर आओर सभ सर ठीक छै सर अहाँके कतौ सर सर सर जानैके छै जानकारीके छै सर कि कथी कथी स्कीम छै सर अहाँके पास आयुष्मान आयुष्मानोवला छै अहाँके पास नहि जोन आ जोन स्कीम छै ओइमे बढ़ियआँ कोनो स्कीम बतायब जाहिमे जादा लाभ छै ओवला स्कीम नहिओ आओर एगो हम एगो बीचमे एगो बीचमे हम सुनल रहली ओ लड़कीवला मे पाँच लाखके कोनो बीमा रहलै यऽ ओइमे पाँच लाखके दवाइ फ्री रहलै है ओइमे ओ सुनै रहली तऽ अहाँके हम फोन कयली कहलियै आज सरसँ पूछि कि अहाँके पास की की स्कीम है हँ तऽ अपन एगो नया एगो बीमा खोलाबैके चाहै छी खुल जेतै उ अटल बिहारी पेंशन योजनावला हँ जी हमर उमर हँ हमर सर उमर चलि रहल अछि दस सालके बाद पाँच सालके बाद हर मन्थली पैसा हमरा खातामे आबै लगै छै ने ठीक ठीक छै